मैं मछली पकड़ने की तैयारी बहुत अच्छे से करता हूँ जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं अपने सारे जो भी औज़ार हैं मछली पकड़ने के भी जो भी है औज़ार हैं जाल है जो कुछ भी है उनको सबको लेके चलता हूँ जो अपने साथी हैं एक या दो गण उनको भी साथ में लेके चलता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं मछली पकड़ सकूँ और जो अपना जाल है वो भी बिलकुल मैं नया लेकर चलता हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मछली मैं पकड़ सकूँ और उनके सब और जो है मछली पकड़ने की जो भी विशेष बातें हैं उनका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ जिससे किसी भी मछली है वो ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित हो मेरे जाल में